हलो मेरी बात पूजा ट्रेबल एजेंसी से हो रही है हाँ हाँ जी सर सर हम पिछले एक साल पहले आपके इधर से एक कार किराए पे लेके घूमने गए थे पचमड़ी हाँ हाँ तो हमें आपकी सेवाएं बहुत अच्छी लगीं आपका व्यवहार और आपकी कार और उसमें काफ़ी अच्छी सर्विस है तो हम आपकी कार एक बार फिर से किराए पे लेना चाहते हैं जी जी जी एक हफ्ते के लिए हाँ जी जी आप मुझे बता दीजिए कि किलोमीटर के हिसाब से आप लेंगे किराया अच्छा अच्छा ठीक है हमको सात दिन के लिए चाहिए हम लोग जा रहे है आस्टा हाँ हाँ अपने परिवार के सात हम घूमने जा रहे हैं हम सेल्फ ड्राइव करेंगे अच्छा ठीक है सर आप हमको पेमेंट बता दीजिएगा आप मैसेज कर दीजिएगा जी जी जी शुक्रिया सर शुक्रिया आप जो भी है बात मुझे मेसेज कर दीजिएगा ठीक है सर ठीक है जी धन्यवाद